म्हजे कडेन म्हज्या ल्हानपणांतले खूब अशे म्हज्या मम्मा पप्पान फोटो काडिल्ले खूब आसा आनी तशेंच म्हजो आजो आजी आयज जरी ती वांगडा ना पण म्हाका ती फोटवांनी दिसता म्हणटकीर तें आयचे जे आसा फोटोज आमी फक्त फोनार काडटात जेन्ना मॅमरी भरतात तेन्ना आमी ते फोटो डिलीट करतात म्हणटकीर त्यो हार्ड कॉपी आसताल्यो त्यो खंयसर तरी उरताल्यो आयचे फोटो उरनात आयज आमी एक तर कितें तरी फॉरमेट जावन वतात वा आनी कितें आसता सो त्यो हार्ड कॉपीज आशिल्ल्यो तांकां चड मॉल आशिल्लें अशें म्हजें मत आसा आनी तितून खूब यादी आसता त्यो आयज जेन्ना हांव पयलींचो आल्बम काडून पळयता तेन्ना म्हाका अशें ते ते खीण परत येवचे अशें म्हाका दिसता परत आमी अशीच ल्हानपणान वयचीं वा तशींच परत एक फॅमिली एकठांय येवचीं हांसची खेळची बागडची अशें म्हाका दिसता तशेंच जे पयलींचे फोटोज आसताले ते खूब सांबाळून दवरचे पडटाले आयचे फोटोज ग्लोसी प्रिंटान येतात तांकां कांय उदक लागल्यार सुद्दां कांय जायना पण पयलींचें हांकां फोटोवांत अशें इवन तांकां पावडर कसो लावन दवरताले ते प्रि प्रिवेंट करपाक लागून म्हणजे कितले यादी कितल्यो जपप ह्यो आमकां तितूंतल्यान सांबाळून दवरप कशें तें तितूंतल्यान समजोन येतालें